قدیمی شہروں اور ریاستوں اور قصبوں میں جاتے جانے کے دوران ہمیں کافی سکیورٹی کا اور کافی خدشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹول بھی دینا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے ہر چیز کی چیکنگ کرتی ہے تاکہ کوئی غلط بندہ غلط چیز اور ہتھیار نشہ شراب آدی کوئی چیز دوسرے شہر میں داخل نہ کر دے جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی ہو یا دقتوں کا سامنا اٹھانا پڑے یا نوجوان نسل برباد ہو جائے اس کا انتظام کرتی ہیں اس کی سکیورٹی کے لیے اس کی حفاظت کے لئے پولیس اور سرکار ہمارا پورا پورا ساتھ دیتی ہے جس کے لئے ہم ان کے بہت شکرگزار ہیں